एक किताब पूरी करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि ज़्यादा समय देकर हम पढ़ नहीं पाते हैं जैसी तुलसीदास की रामचरितमानस हो गई मात्र एक घंटे या डेढ़ घंटे ही इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते और कुछ समय लगता है पढ़ने में और हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है बस पढ़ने की इच्छा होती है और पढ़ते हैं इसमें काफ़ी हमारे जीवन के बारे में और हमारे मर्यादा और धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई है जिसको जानना और उस पर चलना अच्छा लगता है इसलिए हम रामचरितमानस पढ़ते हैं सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि औरों को भी पढ़ाएँ औरों को भी सुनाएँ और समझाएँ यही हमारा लक्ष्य है और इसी के आधार पर हम अपने जीवन को बिताने की कोशिश भी करते हैं इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं और नहीं कुछ मानते हैं